जिहेथु आङो बाथौ धोरोमआव जोनोम मोन्नायलाय बाथौ धोरोमनि बागैखौनो आं बुंनो सानदों गुसुङै आमफ्राय माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला आं गिबियावनो खेमा बिग्रोनाय थाबाय आरोना जोंनि बे अदालगुरि डिसट्रिकआव जिहेथु आं बाथौ धोरोमआव जोनोम मोनदों जेब्ला जों आं स्पिसेलि मागो आरो बैसागोखौ आं बुंनो सानदों आरोना माने जों उन्दैनिफ्राय जेखौ नुबोदों आं बेखौनो माने आबौ आबै मोननिफ्राय जि नुबोदों बेखौनो आङो बुंनो नाजानोसै जों मानि उन्दै समावनो जिथिया मागोनि बोथोर सौफैयो अब्ला जोङो दुब्लियाव नारा हानानै एनिफ्राय थालिर फस्ला बारि बारि गिदिंनानै थालिर फस्ला ला लायनो थाङोमोन गुबुननि बारियावबो ओमफ्राय उवा लाबोयो लाबोनानै बिदिनो बेलागुर बेलागुर न'खौ जों बानायोमोन दुब्लियाव मानि लोगोफोर उन्दै उन्दै सम नालाय उन्दै उन्दै गथ'फोर ओमफाय लोगो नांनानै जोङो बेलागुरखौ बानायोमोन बानायनानै जेब्ला जायो बेनि उनावहाय जोङो बेलागुरखौ सावखालि नआव फिथा आरि सावयो फिथा ओह गोरान फिथा आरो थाव फिथा होन्नानै बुङो ओमफ्राय एनथाब बिदिनो लारु नारिंखलनि लारु सिबिंनि लारु बेफोरखौ लानानै जोङो बेलागुरयाव गय फाथै जरासे होनानै ओमप्राय आलारि बाथि गंसे सावबाय बेनिफ्राय धुप आमफ्राय फिथाखौ होनानै जोङो खुलुमनानै बेलागुर न'खौ बिदि सावयोमोन सावनायनि उनाव मानि सावनायनि आगोलाव जोङो मानि दुगैयोमोन फुङावनो जाहाथे खोमसियाव दावखा नुबोला लायनो दावखा जायो होन्नानै जोंखौ आबै आबौ मोनहा सिगियोमोन आरो ओमफाय फुङावनो दैमायाव थांना दुगैना फैनानै आमफ्राय सावफैयोमोन सावनायनि उनाव हैदिनानो जोङो साहा फिथा आरि लोङो लोंनायनि उनाव बे सानसेया थांबाय बिनि अखा नायै जिहेथु एक थारिखआव जायो मागोनि एक थारिखआव जोङो न'आव थाव फिथा एन्थाब फिथा लावदुम फिथा ओमफ्राय लारु बायदिसिना नख'रैनो ज'मायैनो जिरायनानै साहा लोङो एनिफ्राय गोथैनोबो जोङो मानसिया जानायनि सिगां जोङो आबौ आबै मोननो जिहेथु जोंनो सोरगोयारि जानाय आबौ आबैमोन आयं एनिफ्राय आंनि ननि जि दङो मानि जे बे बे संसाराव गैला बिसोरनि थाखाय गय फाथै जरासे एमफ्राय फिथा सा ओरै होनानै गय फाथै होनानै जोङो गय खावनानै होयो आनिफ्राय सादा सुनै जि मानि जानो लोंनो मोजां मोनोमोन बिसोरनि मुङाव जोङो खोलाहा मोखां जानानै फिथाखौ बावोमोन बावनायनि उनावसो जोङो मानसिया बिसोरनिखो गारखांनानैसो जों न'आव साह लोङो जायोमोन आरो आमफ्राय बे बिदिनो मागोयाव जोङो खाथि खाला नखराव थाङो फिथा जानो लेङो साहा लोंनो थाङो बिदि थाङोमोन आरो उन्दै उन्दै समाव एमफाय आं मागोनि बुंनायखौ बेसिम दोनथ'बाय आमफाय गोरोन्थि जादों आरो बिनि आगोलयावनो जोङो गिदिरफोरखौ खुलुमनानै बोर लायो जोङो आनिफ्राय जोङो बैसागोनि दा आं बैसागोआव फैबाय बैसागोआव जेब्ला जोङो बैसागोनि सम बैसागोआव सि जोंनि गामियाव बिदिनो खेला खेला गेलेनाय जायो आनिफ्राय गामि नाङैनो खेला गेलेगोन आमफ्राय गामियाव फांसन जायो फांसनआव जोङो बैसागो जावजा बादायलायनाय बादाइयो हारसिं मोसानाय मडार्न मोसानाय आमफाय खन्थाय आवरायनाय आनिफाय ड्रयिंनि कम्पिटिसन ओमफ्राय अबथिरा बादायलायनाय हरखाब बादायलायनाय बेफोरखौ जोङो पार्टिसिपेट खालामबोयो एनिफ्राय बेवहाय आलासिबो लेंनाय जायो गुबुननि फैबाबो पार्टिसिपेट खालामनो हायो बेवहाय जेबो हेंथा गैया आनिफाय जों फांसनआ सान्नै सानथामनि हाबाफारि लायै लानानै मोजां मोजाङैनो बिदिनो खुंलाङो खुंनायनि उनाव गामि गामि ओमफ्राय मादाल सिफुं लानानै सेरजा हारमुनियाम लानानै जोङो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि लोगो नांनानै गामि गामि जोङो मोसानो थाङो मानि बैसागो मागिनो थाङो आरो आनिफ्राय बिदिनो थांनानै बेनि उनाव जमानो जेसां रां थफ्ला जि जमा जायो बेफोरो रायजोनियाव थाबाय एमफाय सोरबा सोरबा गामिया बिदिनो खाना जायो गलपाट जानाय बिदि जायो आरोना एनिफ्राय बिनि आगोलयावनो मोनसे खोथा बुंबावनो नायदों आङो थालांदों आगोलयाव जोङो बैसागोनि एक थारिकआव जोंनि बिमा बिफा नखरनि गासैबो गिदिरफोरखौ जोङो बोर लायो गोदोरनिफ्राय एनिफ्राय मान बावनो मान बावयो गेदेरफोरखौ ओमफाय आंनि बुंनाया बेयावनोसै माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंबा आंखौ खेमा खालामगोन